भोजन ऐं पाणीअ जी कमी जे करे वधंदड़ु बीमारियूं वन जीव जीवन जे लाइ जलवायु में परिवर्तन ॾाढो ख़राब आहे जलवायु परिवर्तन समुंद्री स्तर खेती लाइ ऐं वधंदड़ु मौसम जी घटनाउनि ऐं जलवायु परिवर्तन सां थींदड़ु वारा कारण बाड़ ऐं अकाल जो विनाशकारी प्रभाव आहे बाड़ अचण सां पशु पक्षी जा ऐं जानवारनि जा आवास ऐं घोंसला ख़तम थी वेंदा आहिनि ऐं अकाल पवण सां घणेई जानवार बुख ऐं प्यास सां व्याकुल थी करे मरी वेंदा आहिनि ऐं वधंदड़ु गर्मी पवण सां ॾाढी परेशानी थींदी आहे पशुअनि जे आहार में सुखो चारो साओ चारो ऐं साद्र आहार खे शामिल करे ऐं सभई पोषक तत्व सॼी मात्रा में पशुअनि खे मिली सघे साए चारे खां वधीक सको चारो वधीक सुठो हूंदो आहे ऐं पशु हिननि खे वधीक चाव सां खाईंदा आहिनि हिन सां गॾ ई सॼो ई साओ चारो ऐं खीर जो उत्पादन वधंदो आहे पशु आहार खे तत्व रासायनिक जे अनुसार कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन विटामिन ऐं खनीज लवण भोजन जा प्रमुख तत्व आहिनि डेयरी पशु शाकाहारी हूंदा आहिनि ऐं हिन ऐं इहे बि इहे सभु तत्व हुननि में पेड़ पौधनि सां साए चारे सां सुको चारो ऐं वधंदड़ खां प्राप्त थींदो आहे पशुअनि खे सुठे खीर ऐं उत्पादन ऐं हुनजे सुठे स्वास्थय लाइ साओ चारो सां गॾु गॾु गॾु गॾु संतुलित आहार बि ॾियणु खपे हिन प्रकार खीर ई शीतल आहे जो पशुअनि जी सभई ज़रूरतनि खे पूरो कंदो आहे ऐं हुननि जी सिहत लाइ ॾाढो सुठो रहंदो आहे